हरि ओम जय झूलेलाल मां करिशमा तिरलोकाणी ॻाल्हाए रही आहियां मां जीओ केयर मां फ़ोन लॻायो आहे मां हीअ पुछण चाहियां थी त हीअंर मां जीओ जी सिम में पोर्ट करायो आहे ऐं मां जीओ जी सिम हीअंर यूज़ करे रही आहियां मुंहिंजो मोबाइल नम्बर आहे नव छह टे अठ छह ॿुड़ी ॿुड़ी सत चारि हिक हीअ मुंहिंजो मोबाइल नम्बर आहे ऐं हिन ई नम्बर तां मां जीओ जी सिम यूज़ करे रही आहियां त हिनमें जेके बि अलॻि अलॻि रिचार्ज प्लांस आहिनि जीओ में अलॻि अलॻि रिचार्ज प्लांस आहिनि उनजी मूंखे इंफ़ोर्मेशन खपे त हिन प्लांस जूं कहिड़ियूं ख़ासियतूं आहिनि जीअं ॿिनि महिननि वारो करायां त कहिड़ियूं ख़ासियतूं आहिनि या अढाई टे महिननि वारो करायूं था त कहिड़ियूं ख़ासियतूं आहिनि कहिड़ा कहिड़ा असांखे उन्हनि में प्लांन्स में फ़ाइदा मिलंदा हूअ सभु मां ॼाणण चाहियां थी त महिरबानी करे तव्हां मूंखे डिटेल्स ॿुधाईंदा त मूंखे सहायता मिलंदी तव्हांजी ऐं ॿियो ॿिया बि जेके उनमें सब्सक्रिप्शन कहिड़ा कहिड़ा मिलनि था घणनि ॾींहनि घणनि पेसनि में घणनि ॾींहनि जो रिचार्ज मिलंदो केतिरो नेट मिलंदो ऐं केतिरा एस एम एससिस फ़्री थींदा उन लाइ त उहो सभु मूंखे जानकारी खपे त महिरबानी करे तव्हां मुंहिंजी सहायता कंदा ऐं मूंखे डिटेल्स ॿुधाईंदा त उन हिसाब सां मां अॻियां कुझु ॾुखियाई न थियनि ऐं मां इन प्लान खे अॻियां वधी सघां